हैलो ओला सर्विस सैंटर मां था ॻाल्हायो तव्हां मां अनिल मुरझाणी ॾखिण दिल्ली मां नेहरू नगर मां थो ॻाल्हायां मां काल्ह तव्हांजे ओला ते मां बुकिंग कई हुई नेहरू नगर खां एयरपोट लाइ बुकिंग कई हुई सुबुह जो ॾह बजे लेकिन कुझु कारण जे करे मां हुते न वञी सघंदुसि पेमैंट मां एडवांस में काल्ह ई करे वरिती हुई त तव्हांखे महिरबानी करे इहि चवां थो की भई जीअं उहा हाणे कैंसिल मुंहिंजी थी वई आहे त मुंहिंजे अकाउंट में तव्हां पेसा मोकिलियो चाहे त पेटीएम कयो चाहे त गूगल पे सां कयो मुंहिंजो इहो ई अकाउंट नंबर आहे तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी कंहिं ज़रूरी वजह सां मां वञण जो प्रोग्राम कैंसिल कयो आहे मां तव्हांजो हमेशह ओला जे द्वारा ई सवारी कंदो आहियां पर हिन वक़्तु मजबूरी में मूंखे कंहिं लाइ इहो कैंसिल करिणो पयो तव्हां बराबरि मूंखे वापसि पैसा गूगल पे सां करे छॾियो